ہم کو اپنا گھر ہم لوگ اپنا گھر تو صاف رکھتے ہیں لیکن گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف سُتھرا رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے چاہے ہم کسی کالونی میں رہ رہے ہوں چاہے ہم محلے میں رہ رہے ہوں یا ہماری الگ کوٹھی ہو تو دیکھئے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کوڑا ہم جو جمع کریں اُس کو اُٹھانے کا کوئی انتظام ہو بہت ہی معتبر سا انتظام ہو کہ ہمارا کوڑا جو ہے وہ ڈھکن دار چیز میں رکھا ہے کسی برتن میں ڈرم میں رکھا ہُوا ہے اور وہ وقت پہ روز اُٹھایا جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے گھر کی نالی جو ہے وہ سا جو ہے سڑک پہ جا رہی ہے تو اُس میں کچھ اگر وہ چوک ہو رہی ہے تو ہم کسی طرح اُس کو صحیح کرائیں اُس کو کھولیں اُس نالی کو اور یہ نہیں کہ اپنے گھر کا کوڑا جو ہماری ہم ہم لوگ اپنے آپ کر کے جو جو لوگ کوڑے میں ڈال دیں بعض وقت ہماری نوکرانیاں یا میڈس جو ہیں وہ کھڑکی سے باہر بھی کوڑا پھینک دیتی ہیں اپنے آپ اور ہم ہم کو نظر رکھنی چاہیے اُس کے اوپر کہ اُس کے ہمارا اِس ہم ایک سماج میں رہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے یہ نہیں کہ اپنا گھر صاف کر لیا اور بس بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے گھر میں تو بہت صفائی ہے اور دیکھئے یہ بھی کہ جیسے مچھر ہے یا پانی ہے اگر ہمارے گھر کے آس پاس پانی ہے تو اُس کا نقصان جب مچھر پیدا ہوں گے ڈینگو کے مچھر پیدا ہوں گے تو اُس کا نقصان تو ہم کو بھی ہوگا تو ہمیں پہل کرنی چاہیے ہم یہ نہ سوچیں کہ میونسپیلٹی ہی کرے گی اگر میونسپیلٹی نہیں کر رہی ہے تو ہم فون نمبر ڈھونڈ کے میونسپیلٹی سے کہیں کہ اُس کے اندر وہ تیل ڈالیں یا فوگ کریں کہ جس سے مچھر کم پیدا ہوں تو یہ ذمہ داری ہمیں خود نبھانی ہوگی اگر کوئی نالا ہے جو اوور فلو کر رہا ہے یا اُس میں کچھ لوگ گندگی ڈال رہے ہیں پلاسٹک ڈال رہے ہیں تو اُس کے لئے بھی ہم محلہ کمیٹی بنائیں بات کریں اُس کا حل نکالیں گورنمنٹ نے جو کچھ ہم کو آسانیاں دی ہیں اُن کو استعمال کریں تو صاحب یہ ذمہ داری اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو صرف سیف کرنے کی نہیں ہے بلکہ پورے مُلک کو پوری شہر کو صاف کرنے کی ہے کیوںکہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اوپر ہی اثر انداز ہوگا